آج کے دور میں ہندوستان کو کئی اہم چیلینجز کا سامنا ہے جن میں سے کچھ نمایاں مسائل اور ان سے نپٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات درج ذیل ہیں معاشی ترقی اور بے روزگاری چیلینج ہندوستانی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بے روزگاری ایک بڑا مسٔلہ ہے معاشی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے سب کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا ایک چیلینج ہے حکومتی اقدامات حکومت نے مختلف اسکیمیں جیسے میک ان انڈیا آتم نربھر بھارت اور اسٹارٹ آف انڈیا متعارف کروائی ہیں جو مقامی صنعت کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہیں تعلیم اور صحت چیلینج ہندوستان کی بڑی آبادی کو معیاری تعلیم اور صحت کی خدمات فراہم کرنا ایک اہم چیلینج ہے حکو حکومتی اقدامات حکومت نے نئے قومی تعلیمی پالیسی متعارف کرائی جو تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتی ہے صحت کے شعبے میں آیوشمان بھارت جیسے منصوبے لانچ کیے گئے ہیں جو غریب عوام کو صحت کی بہتر خدمات فراہم کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی چیلینج ماحولیاتی تبدیلی اور آلودگی ہندوستان کے لیے سنگین مسائل ہیں جو صحت ذراعت اور معیشت کو متاثر کرتے ہیں حکومتی اقدامات حکومت نے نیشنل ایکشن پلان چیلینج کے تحت مختلف اقدامات کیے ہیں شمسی توانائی اور متبادل توانائی کے منصوبے بھی جاری ہیں سماجی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ کشیدگی چیلینج سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنا اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنا ایک مستقل چیلینج ہے ان چیلینج سے نپٹنے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں لیکن ان کے مؤثر نفاد اور مسلسل نظرِ ثانی کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے مسائل سے بھی بہتر طریقے سے نپٹائے جا سکے